نیوز میڈیا کا کردار طلباء کی یو پی ایس سی یونین پبلک سروس کمیشن جیسے مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہ کردار مختلف طریقوں سے طلباء کی مدد کرتا ہے جن میں معلوماتی مواد تجزیات اور تازہ ترین خبریں شامل ہیں سب سے پہلے نیوز میڈیا طلباء کو تازہ ترین اور مستند معلومات فراہم کرتا ہے یو پی ایس سی جیسے امتحانات میں جنرل نالج اور حالات حاضرہ کے متعلق گہرے علم کی ضرورت ہوتی ہے نیوز میڈیا جیسے اخبار ٹی وی چینل اور آنلائن پورٹلز تازہ ترین خبروں اور معلومات کو روزانہ کی بنیاد پر فراہم کرتے ہیں جوکہ طلباء کو حالات حاضرہ پر عبور حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے دوسرے نیوز میڈیا مختلف موضوعات پر گہرے تجزیے فراہم کرتا ہے یو پی ایس سی کے نصاب میں شامل موضوعات جیسے کہ سیاست اقتصادیات سائنس اور بین الاقوامی تعلقات پر میڈیا میں بحث اور تجزیہ شائع کیے جاتے ہیں یہ تجزیات طلباء کو مختلف نقطۂ نظر سے ان موضوعات کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں اور ان کے مطالعے کو وسیع اور معیاری بناتے ہیں تیسرے نیوز میڈیا مختلف تعلیمی پروگرامز اور مضامین شائع کرتا ہے جو طلباء کو امتحانات کی تیاری میں مدد دیتے ہیں مثال کے طور پر مختلف اخبار اور میگزینیز ہفتہ وار ماہانہ تعلیمی سپلیمنٹس شائع کرتے ہیں جوکہ مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے اہم مواد فراہم کرتے ہیں نیوز میڈیا انٹرویوز اور کامیاب طلباء کی کہانیاں بھی شائع کرتا ہے جو دوسرے طلباء کے لیے ترغیب کا ذریعہ بنتی ہے انٹرویوز میں ان کامیاب طلباء کی تجزیات مطالعہ کے طریقے اور حکمت عملیہ بیان کی جاتی ہے جو دوسرے طلباء کو انسپائر کرتی ہے اور انہیں انہیں اپنی تیاری کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے آخر میں نیوز میڈیا کی آنلائن موجودگی بھی طلباء کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتی ہے طلباء مختلف تعلیمی ویبسائٹ اور یوٹیوب چینلز پر موجود ویڈیوز اور آرٹیکلز کے ذریعے آسانی سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور مختلف موضوعات پر لیکچرز سن سکتے ہیں مختصراً نیوز میڈیا طلباء کو تازہ ترین معلومات تجزیات اور تعلیمی مواد فراہم کر کے یو پی ایس سی جیسے مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے ذریعے طلباء نہ صرف امتحانات کی تیاری بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ ان میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں سے بھی باخبر رہ سکتے ہیں